मध्य प्रदेश में प्रमुख कला प्रदर्शन उत्सव का मनाया जाता है संस्कृति विरासत में भी नाच गाने कलाकार मनाया नाच गाना सब मनाया जाता है हमारे यहाँ नृत्य कला और प्रदर्शन की भूमि की भूमिका बहुत है हर किस्म के नृत्य किए जाते हैं मध्य प्रदेश में हर किस्म के डांस हुए करे जाते हैं यहाँ पे डांस को बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है कोई भी कार्यक्रम होता है तो डांस पहले डांस करते हैं पहले नंबर में डांस करते हैं कोई भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहले डांस होते हैं नृत्य डांस पूरे डांस होते हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत मान्यता दी गई है डांस को उसको डांस कला को बहुत जा वो दिया गया है